مجھے ياد ہے جب ميں نے فلپ كارٹ سے آرڈر كيا تھا كيمرہ منگايا تھا وہ مجھے ملا ميں نے اس پيكيج کو كھولا تو كيمرہ كى لينس تھوڑى ڈيمج تھى ميں نے كيمرہ نكالا اسے آن كيا تو كيمرہ بھى برابر كام نہيں كر رہا تھا اور جيسا كہ ميں نے ويب سائٹ پر كميرہ ديكھا تھا يہ ويسا بالكل نہيں تھا ميں نے فوراً كسٹمر سروس پر كال كى اور ان كو بتايا كہ مجھے كيمرہ ريٹرن كرنا ہے اور اس كے بدلے مجھے دوسرا كيمرہ چاہيے جيسا كہ ميں نے فلپ كارٹ پر ديكھا تھا